हम कैमरा खरीदलिए कैमरा खरीदलिए कैमरा हमरा देलकै पचास हजारमे कैमरा हमरा बहुत चिक्कन हइ कैमरा फोटो घिचैए से हमरा खूब बढ़िआँ फोटो आबै कहि गेली जेना मन्दिरे गेली पूजा करैलए तऽ पूजा करली आओर खूब अच्छासँ हम फोटो घिच लेली सभ परिवार एकठाम होकऽ हम फोटो घिच लेली खूब अच्छा से जे ने बिआहे शादीमे आब मोन हो गेल आब दोस्त से माँगै से आब कोइ कहलक चलऽ भइआ चलऽ तनि हमरा कैमरा चला दे हमरा कैमरामे कैमरा चलैली तऽ फोटो खूब चिक्कन आएल खूब अच्छा आएल कैमरामे फोटो आएल खूब बढ़िआँ तऽ तहन देखैमे खूब चिक्कन लागल कैमरा कैमरा किनली फोटो खूब बढ़िआँ आएल एकदम देखली दे देखैमे सभ परिवार मिलकऽ अपन जकरा जेना मोन होल तेना अपन फोटो घिचेलक एकदम खूब अच्छा से सभ परिवार मिलिके अपन फोटो घिचेलक जेना मोन होल तेना अपन कऽ कऽ कऽ फोटो घिचा लेलक अपन हम पचास हजारमे कैमरा अपन सौख रहै अपन कीनि लेलिए कीनिकऽ अपन सभ परिवार अपन फोटो घिचैली जेना गेली मन्दिरमे भोलाबाबाके पूजा करैलए तऽ मोन होलाकि हम पूजा कऽ लेलिए हम भोलाबाबाके छुइके हम फोटो घिचा लिए गणेश भगवानके छुइकऽ हम फोटो घिचैए सरस्वती माताके फोटो छुइकऽ घिचैए दुर्गा माता घिचैए जेना मोन होइ ओ कैमरा से घिचली खूब बढ़िआँ तऽ खूब अच्छा फोटो आएल आएल तऽ ओ अपन फोटो निकलबा लेली अपन देखली खूब सुन्दर लागल हमरा अच्छा लागल देखैमे